औ नानिना ए नोंखौ आङो माबा जोंहानि नानिखो बामनो थाखाय जोंहानि न'आव लाबोनो होननानै सानदोंमोन थायोना थाया नोंलाय ए दरमाखौ आङो जि रोजा होगोन सानदोंमोन आरो जि रोजा ए जि रोजा बुंदो आं जि रोजा

ए एसे बारा मानि नानिखो लानायल'सो सानदोंमोन आरो आं होनब्लालाय नोङो एसे एनै न'निखो खामानिखोबो मावना होनांगोन आरो मावफानो हानांगोन आंजों सम मोनब्ला औ जायो जानाया ओइ आङो खामानि मावनाय टाइमाव माने नानिखो लाना होनांगोन आरो अफिस टाइमफोराव लाना होनांगोन आरो नानिया आंखो खस्थ' खालामबाय थायोनालाय इनिखाय आं नोंखो थायो होननाय खोनानानै सोंहरदों न'आव औ जागोन दे आङो दरमानि खोथाखौ सिनथा खालाम नाङा नोङो आं होबायनो थागोन औ मास जोबब्लानो जोबब्लानो होगोन आरो न'खरावबो एसे बिदिनो नानिखो लाना होनांगोन ओमफ्राय आरो नानिया थायाब्ला मानि आं लागोनदेलाय नोंजों फायाबा आरो आं नानिखो लानाय टाइमाव नोङो बै न'नि माबा माने थोरसि लथाखो एसे सुब्लानो जाबाय जानाय लोंनायनिखोथ आरो हिनजाव मानथिफोरा मावनांगौ जाखायोना आरो न' साफा सुफा खालायनायखो इसे खालाम नांगोन आरो बेफोरनो एसां गोरा खामानि नङा जोंहाथ' आरो गायनाय फुनायबो गैया इदिनो न'नि खामानिल'सो जानाय लोंनायनि न'आवबो मोजां रायज्लाय नोंस्रानि आइ आफामोननो खोन्थाब्लानो जाबाय ए न'आव थांनांगोन आरो ओ ओ औ ओ ओ आङो होमब्ला सानसे थांनानै होमब्ला सम मोनसे नायनानै थांनानै न'आव रायज्लायना फैसिगोन होनब्लालाय नोंखो आं फन हरगोन आरोना नोंखो आं कल खालामगोन मानोना नोङो आंखो लामाया नेनानै थाब्लानो जाबाय आं न'बो सिनायानालाय औ औ बे नोंस्रानि आइ आफामोनजों आं मोजाङै सावरायनानै माबा लाबोसिगोन आरो नोंखो बेखालिनो फैखानोना ना उनाव फैगोन नोंलाय औ ओ ओ जागोन दे होमब्लालाय आङो ओ माने थारिखखो होना फैसिगोन ओमफ्राय नों बेखालि थांब्लानो जाबाय ओ आंनियाबो आरो अफिस थायोना औ जागोन दे आङो नोंखो जायखालि लायनांगौ बेखालिनो लायसिगोन माथ्र' नोङो आंनो थारिखखौ हरब्लानो जाबाय नानियाथ' बांद्राय देराखै दासो माबा दुइ बसर फुरा जायाखै जासिगोनसो दा औ थाबायनोबो हायो गेलेनो हायो हारसिङो बे हारसिंब्ला मबेबा मबेबा गोग्लैजानो गिनांगौना एखौनो नायनांगौ आरो थाफानानै दे होमब्लालाय अ औ जागोन दे दे होमब्लालाय ना दे